बिहारमे स्वास्थ्य देखभालके एखनो मतलब ओहन नहि अछि लेकिन तैयौ ठीक अछि लेकिन डॉक्टर सबके बात कहू तऽ हुनका सबके एखन कोनो बढ़िआँ नहि छै आओर सरकारी बिलकुल नहि मतलब ओ छै इंसानके लेल सही अभीके जेनरेशनमे आओर कथी कहय छै एखनो मतलब सरकारी हॉस्पिटल जाइके लेल लोक बहुत ओ भऽ जाइए किएक कि दूर दूरमे छै आर आस पासमे छैहो तऽ ओ ढङ्गके नहि छै डॉक्टरे सही टाइमपर नहि अबय छथिन ने किछु ने ओतोऽ बिलकुल भी ने सफाइके ने किछु किछौ चीजके नहि छै ओतोऽ आओर दूर जाउ तऽ जाइते जाइते इंसान सब रहि जाइ छथिन रास्तेमे रहि जाइ छथिन आओर जाउ तऽ फेर ओतौ मतलब ठीक रहय छै ओना ओ दूर दूर तक जे खोलने छै तऽ ओमहर ठीक रहय छै लेकिन पासके तऽ बिलकुल पास वएह पास सबके जे सहीसँ करा देथिन तऽ ओ तऽ इंसानोके लिये सही रहितइ जे मतलब आसपास इंसान बैचो सकय छै लेकिन दूरमे जाइते जाइते इंसान सब रहि जाइ छथिन आओर कतहु किछु स्वास्थ्य लअके एखन तक तऽ ठीक यऽ आओर थोड़ा बहुत ठीक यऽ जादा कोनो खास नहि यऽ आओर कथी कहय छियै आगे नह पता केहन करथिन ओना बेहतर कऽ रहल छै लेकिन तैयौ डॉक्टर सबके बिलकुल ओ नहि छन्हि ने टाइम ने किछु किछुके सरकारी डॉक्टर सबके बिलकुल भी टाइमे नहि फिक्स छन्हि कोनो भी चीजके लअ कऽ तैयौ तऽ हमरा ई वएह जे प्राइवेट रहय छै तऽ ओइमे मतलब बहुत टाइम मतलब टाइमसँ जेथिन टाइमसँ करथिन टाइमसँ मतलब हरेक चीजके सब सफाइ वगैरह सब किछु करय छथिन लेकिन बिलकुल भी सरकारी हॉस्पिटलमे बिलकुल भी नहि ओइ सब चीजके रहय छन्हि ने टाइमके ने किछुके ने वेल्यू ने सफाइ ने किछु ने वएह गन्दगीमे रहल ओतऽ पेशेन्ट सबके राखय छथिन वएहमे मतलब बिलकुल भी सफाइके नहि रहय छन्हि लेकिन आब कनि मनि तऽ तैयौ ठीक भेलय लेकिन ई जे कहबय बढ़िआँ से नहि भेलनि एखनो तक आओर कथी कहय छियै आओर की कऽ सकय छियै अइपर